मां जेको नओं प्लैन पंहिंजे मोबाइल वरितो आहे उहो प्लैन मूंखे बिल्कुलु बि समुझ में नथो अचे प्लैन त इलाही महांगो आहे लेकिनि हुन में डेटा एतिरी घटि ॾियनि था कि मां तव्हांखे छा ॿुधायांव लेकिनि मूंखे उहो प्लैन बिल्कुलु बि समुझ में न अचे नथो अचे तव्हां अगरि कृपा करे मूंखे नओं प्लैन ॿुधाए सघो था त ॿुधायो ताकि मां पंहिंजे फ़ोन में नएं प्लैन जो रीचार्ज करवाए सघां ताकि हुन में मूंखे बणिया सां डेटा मिली सघे नेटवर्क बि सही सां केच करे छो कि कॾहिं कॾहिं त मुंहिंजे मोबाइल खे छा थी वेंदो आहे कि नेटवर्क ईंदो ई नाहे त तव्हां अलाए कहिड़ो पुराणो बेकार प्लैन ॾिनो अथव जंहिं जी वजह सां मुंहिंजे मोबाइल में नेटवर्क ई नथो अचे त कृपा करे मूंखे नओं मोबाइल नओं प्लैन बधा ॿुधायो त उहो पूरो सही आहे त मूंखे साल भरिजो ॿुधायो कि साल भर मुंहिंजो पूरो प्कैन हुजे त सही हुजे त जंहिं में डेटा बि मूंखे ज़्यादा मिली सघे